हिकिड़ी बेकरी जी शयूं आहिनि जेको इलाही ॾुखी लॻंदियूं आहिनि पर वणंदी बि एतिरी आहिनि जीअं क कुकीस थियो केक थियो केक में ख़बर आहे छा पवंदो आहे पर ख़बर नाहे छो एतिरो हार्ड लॻंदो आहे उहो आहे हुन में बेस थिए थो क्रिम थिए थो पर कॾहिं इअं थी ई नाहे ख़बर त क्रिम कीअं थींदो इश्ट पवंदो आहे हिन में बेस में बि इश्ट पवंदो आहे कीअं थींदो आहे बेस तयार थींदो आहे न उहो बि न ख़बर आहे उहो ख़बर आहे क कोन ठाहे करे इन्हनि मथां नालो लिखिबो आहे जंहिंजो बडे आहे बट छाहे न उहो क्रिम कीअं थींदो आहे उहो कोन कीअं ठहिंदो आहे उहो कुझु नाहे ख़बर अने उहो शइ वणंदी बि एतिरी ई आहे अने हुनजी इलाही ट्राय कई आहे सिखण जी पर उहो इलाही डिफ़िकल्ट मतलबु इलाही हा अघिरो लॻे थो सिखणु मतलबु अने वणंदी बि आहे केक थियो इलाही दफ़ा ट्राय कई आहे पर कॾहिं बि अहिड़ो सेम टेस्ट नथो थिए जेको पाण खे बेकरी जी टेस्ट मां मिलंदो आहे